ہاں ہلو بجلی والے بھیا ہاں آپ سے یہ پوچھنا تھا ہمارا بجلی بل جو ہے ایسا کیوں آ رہا ہے ہم کو اس کا بجٹ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کم آ رہا ہے کہ زیادہ آ رہا ہے اور مطلب ہم کو نا اس میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے بجلی بل جمع کرنے میں تو کیا آپ ہمیں اس بجلی بجلی کا بل دے سکتے ہیں کہ کیوں زیادہ آتی ہے یا کبھی کیوں کم آتی ہے حالانکہ ہم تو ہاں ہمیشہ ہم تو سوچتے ہیں کہ کم آئے تاکہ کم سے کم خرچ ہو تو آپ ہمیں بجلی بل چھ مہینے کے دے سکتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں اس میں بجٹ کیا ہے اس میں ہمارا بل بل اتنا کبھی زیادہ کبھی کم کیوں آ جاتا ہے تو اس لیے ہم کو نا چھ مہینہ کا بل دے دیں کیوںکہ اس میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ کتنا جمع کریں کتنا کیا کریں ہم تو سوچتے ہی ہیں کم آئے